तुस इस एह्दे इस होटल दे मनेजर ओ अस इत्थे कमरा लैने आए दे असें इक कमरा चाहिदा तुसें अपना इक इक कमरा देई सकने आं थुआढ़े कोल इक कमरा खाल्ली ऐ हां जी ते असेंगी चाहिदा ऐ बड़ा जरूरी चाहिदा असी असी बड़ी दूरा दा आए आं खरी

अच्छा दो पंज हां कोई नी अस वेट कर लैने आं खरी ते तुस अपने होटल दे रूल आस्तै सनाओ रूल किश होंदे न होटल दे थुआढ़े होटले दे नी हैन किश रूल अच्छा ते तुस अपने होटलै दे रूल सनाई लैओ असेंगी ताकि असेंगी पता होग कि केह् रूल ऐ केह् नी ऐ अच्छे अच्छा ते होर किश अच्छा ते अच्छा ते थुआढ़े होटल दे रूल रूल ते होई गे ते रेगुलेशन ऐ किश इत्थे स्मोकिंग ते ड्रींकिंग एह् सब अलाउड ऐ अच्छा ते इत्थें सा थुआढ़े होटल स्वीमिंग पूल जां एह् किश ऐ कि के थुआढ़े होटल च केह् केह् ऐ अच्छा ते थुआढ़े इत्थें एह् होटल दा इत्थै थुआढ़े मैरेज दा किन्ना दूर ऐ दस मिनट दा रस्ता ऐ अच्छा ते तुस अद्धे घैंटे दा लेट चलो कोई नी तुस अस दो दो घैंटे बाद च आइयै इत्थै रूम बुक करने अपना थुआढ़ा बी शुक्रिया